औ हेल'

ए दिनै ए ओमफ्राय आं खबर मोनाखैमोनथ' ए आटसा आटसा जेफोर लाखाबाय नामा नोंलाय ना जे थे लायाखै अ' आंनाबो नैलै गिजिजोबसैसो मा खालाम नांगौ दे होमबा खाथि खालायाव मालाय लांखाबायसोदां बिसोर जेन'बा औ लांखाबायदां बैबो आदै आदैयाबो लांबायगोनलै आदैनाव दंमोन मोनसे लांखाबायदां बेयो बेनोथ' देग्लाय देरनो हागौदां बिदिनो माथो गिदिर गिदिर मावनाय नुदोंमोनथ'

होमबा जानो सोर सोर ओंखारखो बेबा जा बेखौ र' दा सारनानै मोनखांबा माबासै गोलैगोन रानगोनदां माथो फिनायाथ' एसे बुरजा फिदोंमोनथ' माबासो दोनदों सुवाथोर किजिसो दोनदोंदां जोलैखौहाय औ दा आङो नै ओंखारनो नादेरबाय आंबो दे नों फैगासिनो नामा नोंबो आटसा औ औ जेखौ मोनखाबालाय खिन्थु आंनोबो जे लाबोफालै दंबा होन्नानै सासे मानसिया फन हरखादोंमोन नालाय थोलायनाय नङा थै नांला जों हमग्रा जाहै जागोनना एसे एनै बिसिनि जेजोंनो जेजोंनो बोफाहैसै जोंबो एसे एनै

औ दे ओंखारबाय नोङो दे दे होमबा दे औ दे